ہم بچوں کو اخبار پڑھنے کی ترتیب اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو دنیا کے بارے میں معلومات ہو کہ دنیا میں نیوز میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اور اور ہمارے یہاں اخبار جو ہیں ہر طرح کے آتے ہیں ہندی انگلش ارود اور اس میں جو ہے ان کی ذرا سا پڑھنے میں بھی ذرا سا آسانی ہو جاتی ہے انگلش بھی اچھی ہو جاتی ہے پڑھنے کے لیے اور ان کو دنیا کے بارے میں معلومات بھی ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ہمیں بھی بتاتے ہیں وہ کہ دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے کون سی جگہ پر کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس سے ان کو ہر چیز کی معلومات ہوتی ہے اس میں ہر طرح سے ہر چیز کی معلومات ہوتی ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے جس سے کہ ان کی نالج بڑھتی ہے اس لیے وہ پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی بتاتے ہیں وہ اس میں کہ اخبار میں کیا ہے کیا کون سی نیوز ہے اور ہر چیز کے مطلب اب ریٹ وغیرہ سب کچھ اور کہاں پر کیا ہو رہا ہے سب کچھ بتایا جاتا ہے